जियां मेरे डैडी हे अं'ऊ निक्का निक्का नेहां होंदा हा ते ओह् बनांदे हे रुट्टी शुट्टी कोई धामां शामां कोई आई जा कोई लोग उनेंगी रुट्टी बनाने गल्ला सद्ददे हे ते जैलूं अंऊ पढ़दा हा ते दसमीं रेही गेआ ते भी घरै आह्लें आक्खेआ की तू बी कोई कम्म काज़ सिक्ख ते मिगी इंया रुट्टियै दा थोह्ड़ा थोह्ड़ा शौक हा बनाने दा ते भी अंऊ अपने भापै कन्नै कोई कुदै लोग उनेंगी सद्ददे हे ते अंऊ उंदे कन्नै जन्ना ओड़ी होना ते जंदे जंदे रुट्टी बनानी ते उंदे कन्नै थोह्ड़ा कम्म करना रुट्टियै दा बल्लें बल्लें में औंदा औंदा में सिक्खी ओड़ी रुट्टी बनाना ढंगै दी में भी होर भी कुदै बड़ी बड़ी जगह् जाना ते उनें मिगी लेई जाना ते में जैलूं रुट्टी सिक्खी ते फ्ही इक्क बारी साढ़े घर ते मेरे बड्डे भ्राऽ दा जन्मदिन हा भी असें घरें आह्लें आक्खेआ की रुट्टी बनानी ते भी भापा होर कोई होर कम्म लग्गी गे मिगी आक्खेआ रुट्टी तू बनाई ओड़ में ते सिक्खी दी ही आई दी ही मिगी ते भी में चलो रुट्टी बनाई ते शैल दाल चौल सब किश बनाया ते जैलूं सारे रिशतेदार घर आये जिन्ने बगैरा बी ते अग्गें पिच्छें म्हल्लै दे लोग ते सारें रुट्टी खलाई ते सारें लोकें रुट्टी खाद्धी ते भी लोकें रुट्टी खाद्धी ते भी लोकें पुच्छेआ होना की रुट्टी बड़ी सोआदली बनी दी मेरी मासियें सारें पुच्छेआ की आं रुट्टी बड़ी शैल बनाई दी ऐ ते उनें पुच्छेआ होना की कुन्नै बनाई दी उनें दस्सेआ होना की साढ़े जागतै बनाई दी ते भी ओह् इ'यै कि उनें मेरी तारीफां कीत्तियां बड़ियां मेरियां की आं रुट्टी बड़ी शैल बनांदा मुड़ा ते भी उनें आक्खेआ कि कल्लै ई कोई बी किश बी साढ़े घर किश होग ते अस जरूर इसी सद्दगे बड़ी शैल रुट्टी बनांदा एह् ते हेर कोई बी किस तरहां ग्रांऽ कोई बी ग्रांऽ दे लोग बी बड़ी तारीफ करा दे हे ते ओह्बी आक्खा दे हे की म्हल्लै कदें बी कोई किश बी धाम होऐ अस जरूर इसी गै सद्दगे रुट्टी बड़ी सोआदली बनांदा एह्